ڈیجیٹل آرٹ کے بارے میں لوگ کریٹیو کر کے ڈیجیٹلائز کرتے ہیں پریزینٹ کرتے ہیں اُس کو لوگوں کے سامنے تو اِس سے جو اِس فیلڈ کے لوگ ہیں تو کچھ لوگ اُس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گی کہ انسانوں کا بنایا ہُوا فَن زیادہ اچھا ہے ڈیجیٹل آرٹ سے اِس طرح سے ہر طرح کے لوگ اِس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں